हॅं केना सब्जी बेचै छी केना दै छी आ लकड़ी लकड़ी केना दै छियै कुर्सी बनतै तऽ केना दै छियै लकड़ी पाँच हजार

तीन हजार नहि देथिन दू हजारमे दू हजारमे एक कुर्सी बनबैक छै

हॅं पइसा तब दए दियौ ने तीन हजारमे नहि तीन हजारमे दए दियौ हुनका कोना पड़ै छै हूँ ठीके

कहाँ सँ लकड़ी आनलियै हूँ चौकी बनबैक छै तऽ कते पैड़ि जेतै ओहि चौकी आठ हजारमे हेतै आठ हजारमे हूँ दुगो दुगो पलङ्ग बनेबै एगो एक चौकी बनेबै पचीस हजार लगतै आलनो बनेबै अलनामे कते लगतै लकड़ी अलनामे दस हजार

महरङ्ग कहै छियै अहाँ हॅं सरे दू लाखमे देबै दू लाखमे देबै नहि दू दे दियौ ठीके छै आबै छियै दोकान पर तब बात होतै ठीके छै रखै छी